राम राम साईं मां भावनगर खां आयो आहियां हा हा हा मुंहिंजा मिटु माइटु हिते मु मुंबई शहिर में रहंदा आहिनि त मुंहिंजे हिकु दोस्त तव्हांजो नंबर ॾिनो हो त असांखे महाराष्ट्र में सभ मंदर जो दर्शन करिणो आहे जाम पापु थी विया आहिनि हाणे सभु मंदर में वञूं हा हा असांजी पूरी सॼी फैमिली आहे चारि मां मुंहिंजी ज़ाल ऐं ॿ ॿार सॼे महाराष्ट्र में मंदर घुमाईंदा त तव्हां वटि आहे कम्फर्टेबल टैक्सी आहे हा ए सी नॉन ए सी

अच्छा अच्छा कहिड़ा कहिड़ा प्लेसिस कवर कंदा हा हा हा

हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा साध बेला साध बेला बि सिंधियुनि जो आहे न साध बेला में चंॾ डींहुं जाम धूम धाम मची वेयूं अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा हा जाम ॿुधियो आहे ढोढो ऐं चटनी साणु सुठी थींदी आहे लंगर बि जाम ठीकु आहे हाणे हा घणा घणा पैसा लॻंदा

अच्छा अरिड़हं सौ अरिड़हं सौ चवां अच्छा नॉन ए सी जा अरिड़हं सौ घणिणा आहिनि न मतलबु ए सी जा ठीकु आहिनि तव्हां चयो था ए सी बि ख़राबु आहे त नॉन ए सी जा पंद्रहं सौ वठंदा

ठीकु आहे चङो च हा चेम्बूर कैंप में जमा जे साम्हूं मिलंदा ऐं त सुबुह जो अठे लॻे निकिरंदासी ऐं शाम जो अठे लॻे ईंदासी वापसि ठीकु आहे हा हा मं तव्हांखे एड्रेस वॉटसप कया थो ठीकु है ठीकु है चलो जय झूलेलाल